हमरासबके ईलाकामे सांस्कृत रूपसँ जे हमर ईहाँ परम्परा चली एलो छै बहुत दिनसँ हमरासबके बाप दादा भी बोली रहलो छै कि देखए पहिले हमरासबके यहाँ जे कोइभी पूजा पाठ हुवै रहै तऽयहाँ नृत्य आओर सङ्गीत रऽ बहुत बड़ए महत्व रहै जैसेकी बिषहरी पूजा रऽ समयमे बिषहरी गायन हुवै रहै ओकरामे ढ़ोल झाल खोल लए कऽ सब गाबै छै बजाबै रहै आ ओकरो बाद किछु आदमी हमरासबके ईलाकामे भी देखलियै अपनो नजरसँ देखलहुँ कि आल्हा रुदल रऽ नाच गायन हुवै रहै ओकरामे भी बड़ा आन बान शान रहै आओर ओकरा सिखावए लए जाइ रहै आओर आब लागै छै कि यहाँ भी जे हमरा जे हमरा सबके जे लोकसंस्कृति रहै गायन या बाजन आब लगै छै की अगला पीढ़ी ओ सब देखए नहि सकतै कनेकी ओकरा सिखाबय वास्ते भी हमरासब चाहै छी तऽ ओएह सिखय वास्ते नहि चाहै छै आओर आधुनिक परम्परामे आर जे की पश्चिमी सभ्यतासँ जे सब ऐलै अभी गायन बाजन डिस्को ओकरामे जादा रूचि लए लगलै आओर हमरा लागै छै एहनो विचार कि किछु दिन पुराना हमरासबके नाँच गान सङ्गीत रहै ओ सब विलुप्त भए जेतै